شہریوں اور معاشرے میں امن رکھنے کے لیے امن برقرار رکھنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کو ملیں اور یہاں پہ ہوتی ہے کیا اکثر لوگ لڑائی کر لیتے ہیں زمین کے چکر ہو یا ادر کوئی بھی چکر ہو کوئی ادر ایک دوسرے کا سامان لے لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا یہ لے لیتے ہیں دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے مر جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں ہمارے معاسرے میں یہی ضرورت ہے کہ پولیس چوکی پولیس چوکی رہے جگہ جگہ پہ پولیس پولیس ان کو روکے لڑائی کرنے سے اور یہ بہت دور رہتی ہے بہت لیٹ آتے ہیں پولیس پولیس لیٹ آنے کے چکر میں ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں خون خرابہ کرتے دیتے ہیں ایک دوسرے کٹ جاتے ہیں کیا اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ لوگ کچھ کرنا نہیں چاہتے بس ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کیسے مار دیں ان کو کیسے کاٹ دیں تاکہ وہ چیز ہڑپ لیں کوئی زمین ہڑپ لیں یا کچھ بھی کر لیں کوئی چیز بھی کوئی بھی ادر سامان ہو ان کو ہڑپ لیں یہی چاہتے ہیں ہمارے معاسرے میں بس یہی سوچتے ہیں سبھی لوگ اور بیٹھے رہتے ہیں کوئی کام دھام نہیں سب بےروزگار بیٹھے رہتے ہیں کیا کیا ہی بتاؤں ان کے بارے میں نائنٹی پر سنٹ لوگ ابھی ابھی فی الحال جو بےروزگار دکھ رے ہیں کام کرنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بس یہی چل رہا ہے کیا بتاؤں اور بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ وہ لے لوں ان سے یہ لے لوں ان سے تبھی لڑائی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں اور اور بھی لوگ کو دیکھتے ہیں ادھر گھومنا ادھر گھومنا لیکن وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں ایک دوسرے کو ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں ایک دوسرے ساتھ رہیں گے تبھی تو اور شہر شہر شہریوں اور معاشرے میں امن رکھنے کے لیے بس یہ برقرار رکھنا ہوگا دونوں کو ملنا ہوگا ایک دوسرے دور رہنا چاہتے ہیں ابھی ابھی کے لوگ ابھی لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دور رہیں ہمارا سامان ہمارے پاس رہے اور ان کا سامان کیسے لے لیں ایک دوسرے یہی سوچتے ہیں رات دن یہی سوچتے رہتے ہیں بس یہی سوچ کے مڑ جاتے ہیں لوگ سوچتے رہتے ہیں